ہیلو جی آپ رشید کار والے بول رہے ہیں کیا جی میں فرقان بول رہا ہوں قصائی محلہ نورانی مسجد کے پاس سے جی مجھے ایکچولی جو ہے اصل میں جو ہے دارجلنگ جانے کے لیے ایک ٹیکسی چاہیے تھا

تقریباً چھ لوگ اس میں بیٹھے ہیں جی آج ہی چاہیے ہوجائے گا ٹھیک شکریہ بھائی تو اس کا کرایہ کتنا پڑے گا جی پندرہ ہزار جی سر آپ زیادہ بول رہے ہیں جی بھائی صاحب کچھ کم کر دیتے ابھی ہم سب کچھ دن پہلے گئے تھے تو کم لگا تھا آپ زیادہ بتا رہے ہیں بارہ ہزار اچّھا اچّھا اچّھا اور سب اچّھا اچّھا اچّھا جی بھائی شکریہ آپ کا آپ نے کچھ کم کیا ہے جی بھائی جی جی جی پھر آپ سے ملیں گے ہم پھر کبھی جانا ہوگا تو ہم آپ ہی کے پاس آئیں گے شکریہ